ہیلو

جی مجھے نا سبزی کے ریٹ پوچھنے تھے مجھےآلو کے ریٹ پوچھنے تھے اچھا اور مجھے ٹماٹر کے بھی پوچھنے تھے اور مجھے گا مجھے گاجر کے بھی ہاں گاجر کے بھی چاہیے مجھے ریٹ اور مجھے ہری مٹر مطلب اچھی ہونی چاہیے صحیح اُس کے ریٹ بھی پوچھنے ہیں اچھا مجھے ویسے مٹر کی ریٹ کیا ہے ویسے ہاں اچھا اور مجھے نا مجھے نا مٹر ایک کلو چاہیے تھی اور یہ آلو آلو آلو ٹماٹر یہ بھی ایک ایک کلو چاہیے تھے ہلو مٹر ہاں اور گاجر ویسے گا جی جی جی مجھے ایک ایک کلو چاہیے مجھے وہ چاہیے گوبھی چاہیے دو کلو گوبھی کے گوبھی کے ریٹ کتے ہیں ویسے کتنے اچھا تو مجھے گوبھی دو کلو چاہیے ویسے مطلب دو کلو جی ایک ایک کلو جی جی جیسے آپ کے یہ مطلب سبزی کا یہ ہے کہاں اچھا تو میں آپ کی شاپ پہ جی جی جی نہیں میں نا آؤں گی آپ کے جو شاپ پر میں لے کے ہی جاؤں گی سامان جو میں نے آپ کو بولا ہے میں آپ کے شاپ پہ کل آ سکتی ہوں اچھا تو ٹھیک ہے میں آپ کی شاپ پہ اچھا اچھا تو میں آپ کی شاپ پر کل آؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا نمبر یہی رہے گا نا میں آپ کو کال کر دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھینک یو تھینک یو